कितले जाले म्हजे आं अ म्हजे कडेन कॅश ना सद्द्याक अवेलॅबल तुमी जी पे घेवंक शकतात नाजाल्यार बॅंक ट्रान्सफर करूं जिपे घेतल्यार बरें पडटले आशिल्लें मातशें